बाइकसँ हमरा हमरा इएह अथी अइ जे कमसँ कम जएतहुँ कतहु हमरा जेनाइ रहैए आओर लम्बा सफर तऽ हम कमसँ कम समयमे बाइकसँ लम्बा सफर कै करै छी आओर बाइकसँ इएह अइ जतेक बाइक फाइदा जतेक बाइकसँ फाइदा छै ओतेक बाइकसँ घाटो छै बाइकसँ घाटो छै छै बाइकसँ घाटो छै आओर कि अथी एहिके साथ आओर कि कि कहब हम अपन गप नहि बुझि सकै